आं गाब गोनां सावगारिखौ आखिनायाथ' गोबां आखिबाय बिबारनिफ्राय लानानै फिथाइ सामथाइ बिफां लाइफां हाजो हाला दावसिन दावला दैमा दैसा जिब जुनार गोबां सावगारि आखिबाय बेबादिनो रुमालाव बिबार एरनाय आरो आर'नाइ हाजो आगर एरनाय गामसा दानाय रुगुं रुगुंआव हाजो आगर आरो दख'नायाव आगर एरनाय बेफोरखौ आं आंनि आखायजोंनो एरजोबो बे आंनि आखाइजों दानाय जि जोमखौ लोगोफोरनो अननानै हरो आं आरो फाननोबो आं आंनि बे आगर एरनाय सिखौ लोगोफोर आरो बायग्राफोरा बयबो मोजां मोनो आरो बाख्नायो आखाइजों एरनाय बे सिनि बेसेनफोरा एसे दाम जायो आरो गोबावबो जोरो